ہاں میں نے کشمیر کا سفر کیا ہے جہاں کی زبان اور ثقافت میری زبان اور ثقافت سے بالکل مختلف تھی لیکن میں وہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا تھا جو میرا دوست کشمیر کا ہی رہنے والا تھا جب میں اس کے ساتھ گیا تو میں نے وہاں کے کھانے کو بھی مختلف پایا اور وہاں کے رہن سہن کو بھی مختلف پایا وہاں کے گھر بھی مختلف تھے جہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں کے گھر ایک بالکل مختلف ہوتے ہیں ان کا جو پہننے کا طریقہ ہے وہ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے وہ لوگ ڈھیلے ڈھالے اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں ہمیشہ جو ہے وہاں پر برف باری ہوتی رہتی ہے ٹھنڈی کا موسم رہتا ہے لوگ جو ہے بہت کم وہاں پر نہاتے ہیں وہاں کی جو زبان ہے وہ بھی یہاں کی زبان سے بالکل مختلف ہوتی ہے میں نے ان کے گھر والوں سے بھی بہت ساری بات چیت کی لیکن میں یہ ساری بات چیت یہ پہناؤ اڑھاؤ یہ کھانا پینا وہاں کا رہن سہن وہاں کی وادیاں ان سب کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنے دوست کا سہارا لیا تھا